کوے سے پانی نکالنے کے مختلف طریقے ہیں اور برقی موٹر کا استعمال اس کے لیے ایک مؤثر اور کارآمد طریقہ ہے برقی موٹر کے ذریعے پانی نکالنے کے عمل کو واٹر پمپ یا سمر سیبل پمپ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے کوے سے پانی نکالنے کے طریقے ایک بالٹی کو رسی سے باندھ کر کوے میں ڈالا جاتا ہے پھر اسے ہاتھ سے کھینچ کر پانی نکالا جاتا ہے یہ طریقہ زیادہ محنت طلب اور پانی کی بڑی مقدار نکالنے کے لیے مؤثر نہیں ہے ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے یہ طریقہ زیادہ آسان ہے لیکن پھر بھی محنت طلب ہے اور بڑے کوے کے لیے مناسب نہیں ہے برقی موٹر کے ذریعے پانی نکالنا سمر سیبل پمپ کا استعمال سمر سیبل پمپ یہ پمپ پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور یہ خود بخود پانی کو کنویں سے نکال کر سطح پر پہنچا دیتا ہے یہ برقی موٹر کے ذریعے چلتا ہے اور یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے خاص طور پر جب کوے کی گہرائی زیادہ ہو پمپ کی تنصیب پمپ کو کوے کے اندر پانی کی سطح سے نیچے نصب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک پائپ جوڑا جاتا ہے جو پانی کو کوے سے نکال کر مطلوبہ مقام تک پہنچاتا ہے برقی موٹر سمر سیبل پمپ میں ایک برقی موٹر نصب ہوتی ہے جو بجلی کے ذریعے چلتی ہے موٹر کو بجلی کے فراہمی کے لیے ایک سوچ اور سورس کی ضرورت ہوتی ہے سینٹریفیگل پمپ اگر کوے کی گہرائی کم ہے تو سینٹریفیگل پمپ بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ پمپ سطح پر نصب کیا جاتا ہے اور پانی کو کویں سے نکالنے کے لیے برقی موٹر کے ذریعے چلتا ہے تنصیب اور آپریشن پمپ کو سطح پر کسی مقام پر نصب کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پائپ کوے کے پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے برقی موٹر پمپ کو چلاتی ہے اور پانی کو سطح پر لے آتی ہے برقی موٹر کے استعمال کے فوائد کم محنت برقی موٹر کے استعمال سے آپ کو ہاتھ سے پانی نکالنے کی محنت نہیں کرنی پڑتی زیادہ کارکردگی یہ زیادہ مقدار میں پانی نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو زرعی زمینوں اور گھروں میں بڑی مقدار میں پانی کی ضرورت کے لیے مؤثر ہے وقت کی بچت برقی موٹر کے ذریعے پانی نکالنے میں وقت کی بچت ہوتی ہے کیونکہ تیزی سے پانی کو سطح پر لے آتی ہے احتیاطی تدابیر بجلی کی سپلائی پمپ کو چلانے کے لیے مستحکم اور محفوظ بجلی کی سپلائی ضروری ہے پمپ کا استعمال کویں کی گہرائی اور پانی کی مقدار کے حساب سے مناسب پمپ کا انتخاب کیا جائے نگرانی پمپ کی کارکردگی کو وقتاًفوقتاً چیک کرتے رہے تاکہ کسی بھی خرابی کی صورت میں فوراً کارروائی کی جا سکے یہ طریقے کوے سے پانی نکالنے میں مؤثر اور آسانی پیدا کرتے ہیں اور برقی موٹر کے استعمال سے یہ کام زیادہ مؤثر اور کم وقت میں ہو سکتا ہے